माने दावनि आबादाव जेन'बा बेराम फोर जायोब्ला जोङो होबथानायनि लामाया जाहैबाय जोङो माने बायह्रानिफ्राय जोङो बे दसरा बेदरखौ जाहाथे जोङो लाबोनानै जाफैया जुदि जोङो बेरामखौ लाबोप्लां नोबो हागौ बेफोर बायदिनि थाखायनो जोङो जुदि न'आव दाव दङबोला बायह्रानि दावफोरखौ जोङो बायनानै लाबोनानै जाफैया जुदि बियो जाफैयोबा जोंनि जोंनि दावफोराहाय बेराम सनदेरगोन जायनि थाखाय जोङो बिखौ होबथानोनांगौबा होबथाथारनांगौबा जोङो बायह्रानिफ्राय दाव इरि फोरखौ बायनानै लाबोनो नाङा जाफैदेरनो नाङा बेबो मोनसे राहा आरो